जीअं त पाण ॼाणूं था त नांग ऐं ॿिया केरा बि कीड़ा जीअं त मधुमक्खी आहे या ॿिया ज़हरीला जेके थियनि था जानवर उहे जे ॾंगनि था त पंहिंजे शरीर में ज़हरु फैलजी वञे थो त उन नांग जे ऐं इन कीड़नि खां बचण जा कई उपचार पाण करे था सघूं जीअं त ॼाण मूजिबि नांग ऐं ॿिया कीड़ा पाण खे ॾंगनि था त इहो नांग जिते ॾंगियो आहे ऐं पाण खे जीअं ख़बरु पए थी त पैंजे शरीर में उहो ज़हर न वञे उन जे करे पाण खे उन खे मजबूतीअ सां को सोक पटो बधी छॾिणो आहे ऐं उन पटो बधण सां उओ नांग जो जहर आ उहो पंहिंजे सॼे शरीर में न फैलजंदो ऐं ॿियों त पाण जेको खाधो हुजे उओ थी सघे त उन जी उल्टी करे छॾिजे त जेको बि पंहिंजे शरीर में थोरो घणो बि ज़हरु फैलजंदो हूंदो त उहो उन सां ॿाहिरि निकिरी वेंदो ऐं पाण खे इहो मधुमक्खी जा उहे चक था पए वञनि त उते पाण खे मिटी खणी करे मिटी आली करे ऐं उहो ॾंख कढी करे उन ॾंग से मथा पाण खे मिट्टी हणी छॾिणी आ त मिट्टी हणंदसि त उन सां जेको बि ज़हरु हूंदो उहो ॿाहिरि निकिरी ईंदो ऐं सोक पटो बधी छॾिणो आहे अहिड़ो पाण खे लॻे की भई कुझु वधीक थी वियो आहे पाण पंहिंजे पासे में जेको आयल हुजे उन अस्पताल में बि पाण वञी था सघूं ऐं उते जेके डॉक्टर आहिनि उन्हनि खां पाण सुझाउ वठी करे ऐं उन जो अॻियां फट करे था सघूं जीअं करे पांजे शरीर में ॿिया अधरंगो ऐं मौत जहिड़ियूं जेके ख़ौफनाक बि बीमारी अचनि थियूं उए न थी सघनि ऐं पाण पंहिंजे कीमती जेको अमूल्य पाण खे जीवन मिलियो आहे उन खे पाण कंहिं न कंहिं तरह सां अॻियां वधी करे बचाए था सघूं